क'क्राझाराव हस्पिटालआ गोबां दङ मेडिकेल कलेज केन्सार हस्पिटाल गोबां मोजां मोजां हस्पिटाल दङ आरो गामियावबो गामि खाथिफ्रावबो जोबोद सुबिदा फारमासि बे फिसा फिसा बिदिनो खुलिनाय दं आरो एसे आरो दायो हस्पिटालाव लांनायाव जोबोद मोजां हस्पिटालाव बारा जाथारनाय मानसि बारा जानायफोरखौ लांनो थाखाय जोबोद सुबिदा वान जिर' ओइट गारिबो दंखायो गासैबो जेनिबो सुबिदा गोजा खाथि खालाफ्रावबो दानिया गामिफ्रावबो आसाफोरबो दङ आसाफोरखौबो लानानै देहाफोरनि असुबिदा प्रेगनेन्टफोर जायोब्ला आसाफोरखौबो लानानै खाथि खालानि फारमासि हस्पिटालफ्रावबो लांनो हायो देखायहैनो हायो जोबोद सुबिदा आरो एसे एनै लोमजानाय साजानायफोरखौ फारमासिफ्रावनो द'खानफ्रावनो मुलिफोर लाबोनानै जानो हायो देहाफ्रा मोजां जायो जेरैबो सुबिदा गोजा